सबसे पहले मैंने बनाई थी गुलाब जामुन जिसके लिए मुझे अपने दीदी को कॉल किया उन्होंने मुझे अप मुझे गुलाब जामुन के बारे में सारी रेसिपी बताई फिर मुझे हाँ मुझे बताया कि इसको ऐसा बनाना है इसको ऐसा बनाना है फिर इसे ऐसे धीमी आँच से पकाना है इसको धीमी आँच से सेंकना है या मतलब तलना है बनना है सब उसकी बारे में जितनी भी प्रोसेस थी सब बताई फिर मैंने उस उनकी जो उन्होंने मुझे एडवाइज़ दी थी उससे ने फिर उन्हें बनाया तो पहली बार में तो अच्छे नहीं बने पर दूसरी बार में सेकेंड बार फिर फिर फोन लगाया तो उन्होंने बताया यह चीज़ ज़्यादा डाल दी आपने फिर मैंने सेकेंड बार फिर बनाया दबल से तो वह चीज़ें मेरी बहुत अच्छी बनी और सबको बहुत अच्छी लगी सबने बहुत अच्छे से खाया सबने बहुत अच्छा बोला कि यह यह बना है तो मैंने वह अपने मन से नहीं बनी थी वह तो मैंने ट्राय करा था मैंने पूछा था मैंने तो मुझे अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हाथ कुछ अच्छा बना खाना फिर दूसरे को भी अच्छा लगा उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने सबको बताया फिर मैंने फिर हाला फिर फिर हमेशा बनाते गया बना हमेशा बनाने लग गया मैं गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं बहुत अच्छे बनाता हूँ